कृषिके लिए पहिले हमर दादा सभ छलथि पहिले दादा छलथि पापा से छलथि पहिले खेतीबाड़ी जे होइ छलै बहुत अच्छासँ होइ छलै फसल आब जे होइ छै पहिले जे होइ छलै कि हुनका खाद जे होइ छलै अहाँ गोबरसँ हमरा राख जे होइ छै छौर कहल जाइ छै तऽ छौर छिँटलासँ आओर गोबरसँ हुनका खाद बनाबै छलै पहिले जे छै अच्छा फसल होइत छलै गेहूँके धानके ज्वारके बहुत सारा मक्काके खेती होइ छलै जे हमसभके गाममे जे होइ छै खादके लिए बहुत पहिलेके टाइममे ई खादसभके ई कैमिकल खादसभके नहि छलय ओहि टाइममे जे छै गोबरके आओर छौरके जे छै रिएक्शन कए कऽ मिला कऽ आओर हुनका खाद भए गेल छै हुनका जे छै पहिले अच्छा फसल होइत छलै तऽ हुनकासभके जे छै ओहि टाइममे फसलमे जे रहै कोइ बिमारी सभ नहि होइत छलै तऽ हमर दादासभ छलथि दादी छलथिए तऽ ओ अच्छा फसल करै छै ओहिसँ कोइ नोकसानी नहि होइत छलै आबके पीढ़ीमे जे होइ छै कि बहुत सारा प्रकारके कैमिकल खाद आबै छै ओकरासभके जे छै बहुत ओ खेलासँ बहुत नोकसानी पैदा भऽ जाइत छै अहाँके गहूँम जेना भऽ गेलै गहूँममे जे छै ओ भी खाद लगै छै कैमिकल खादसँ बनै छै आलू जैसे उपजाबै छियै ओहिमे भी कैमिकल सँ बनै छै अभीके जे भी फसल जे होइ छै ओ कैमिकलके द्वारा बनायल जाइत छै ओहिसँ हमरासभके जे बॉडीमे जे होइ छै बहुत सारा नोकसानी पैदा भऽ जाइ छै आइ काल्हि जे छै पहिले हमर दादासभ जाहि लए उपजाउ करैत छलै कृषि जे करै छलै ओहिसँ कोइ नोकसानी नहि होइ छलै आबके जमानामे जे छै एहि युगमे बहुत सारा कैमिकल चलय लगलै हन ओहिसँ जे छै बॉडीके बहुत सारा नोकसान करै छै हेल्थ खराब करै छै मनुष्यके बहुत सारा हेल्थपर प्रभाव डालै छै ओहिसँ अनेक प्रकारके बिमारी भऽ जाइ छै ओकरा लेल जे छै